हाँ मैंने हाल ही में एक स्मार्ट वॉच खरीदी है जो बहुत ज्यादा बेकार है मैंने स्मार्ट वॉच खरीदी है उसका बैटरी बहुत कम चलता है ब्लूटूथ कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और ब्लूटूथ कनेक्ट होने के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी का जो दूरी है वह बहुत कम है और जब भी मैं कनेक्ट करके उससे बात करता हूँ तो आवाज़ नहीं आती और विभिन्न प्रकार का शोर शराबा होता है और कभी कभी उसका डिस्प्ले काम नहीं करता चार्ज होने में भी बहुत समय लगाती है इसलिए स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा हानिकारक है